हैंडपंप जो है वो पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काम करता है उसमें वॉल्फ़ लगे रहते हैं साथ में हाइड्रोलिक लगा रहता है जिससे वो पानी को ऊपर खींचता है और बाहर निकालता है पानी जी हाँ मैंने हैंडपंप की लंबी कतार देखी हुई है अधिकतर ये गाँव में रहती है और कुछ कुछ कुछ जगह जो हैं जहाँ पे गर्मी में हैंडपंप सूख जाया करते हैं हर जगह यह नहीं होता है